جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ شہروں میں بسنے کو ترجیح دی جاتی ہے اس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں نوجوان نسلوں کو لائف پارٹنر ڈھونڈنے میں مسائل کا سامنا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں آبادی کا تناسب شہروں کے مقابلے کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں لائف پارٹنرس کی تعداد کم ہوتی ہے اور ان کو تلاش کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں لوگوں کی زندگی کا انداز مختلف ہوتا ہے دیہی علاقوں میں لوگ عام طور پر شہروں کے مقابلے زیادہ روایتی اور مذہبی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی پسند اور ناپسند مختلف ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے لائف پارٹنرس تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں لوگوں کے درمیان رابطے کے مواقع کم ہوتے ہیں دیہی علاقوں میں لوگ عالم طور پر شہروں کے مقابلے میں زیادہ تنہا اور الگ تھلک ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس لائف پارٹنرس تلاش کرنے کے مواقع کم ہوتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر دیہی علاقوں میں نوجوان نسل کو لائف پارٹنرس ڈھونڈنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے